छपी हुई किताब में हम रमायन थोड़ा पढ़ लेते हैं हनुमान चलीसा हुआ पोएम ओएम हुआ कविता की किताब पढ़ लेते कहानी की किताब पढ़ लेते हैं कॉमिक किताब हुआ उपन्यास हुआ थोड़ा पढ़ लेते हैं उसके बाज और इलेक्ट्रॉनिक रूप में कुछ नहीं हम उसके बाद आडियोबुक्स के बारे में सुना है वो अंधों अंधों के लिए होता है अंधों लंगड़ों के लिए विकलांग आदमी के लिए होता है हम जिसका हाथ कान आँख नाक उसके लिए नहीं है जो अपाहिज होते उनके लिए होते हे ए सुविधा तो हम लोग के उसके भी सुने हैं वो एप होता है मोबाइल में लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं हम लोग का हाथ कान है तो हम छपी हुई किताब में पढ़ लेते हैं रमायन हुआ ए हनुमान चालीसा भजन पोयम लड़कों के कक कबूतर खराब पढ़ाना होता है हिन्दी ओंदी के कुछ हम पढ़ा लेते हें छोटे बच्चे के लिए जैसे एक द्वि से एक दू चार के बच्चे के क्लास में ऊ बैठ कर कोचिंग ओचिंग दे दे छोटा मोटा बच्चे को और ज़्यादा ही सब नहीं घर में ही छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ा देते हैं बाहरी बच्चों को नहीं यही सब